जेह्ड़ी नमीं जेह्ड़ी टेकनिक बगैरा आई दी ऐ जेह्दे कन्नै अस ड्राइंग बगैरा बी ड्रा करी सकने आं अज्ज पैह्ले पैह्ले ते जमाने बिच्च एह् होदा हा कि ज्यादा ते साढे़ कोल सोर्स नेईं होंदे हे जियां पेंट ब्रश बगैरा होर बी बड़ी चीज़ां होंदिया जोह्दे बिच्च कि अस नेईं होंदे साढे़ कोल ते अज्जकल दी जेह्ड़ी नमीं टेकनिक आई उं'दे बिच्च बड़ा गै समान ऐ जेल्लै अस निक्के होंदे हे तां जेल्लै अस निक्के होंदे तां ओल्लै ते सानु ड्राइंग बनान दी बस असेंगी तां उ'ऐ पता ऐ इक पेन्सिल होंदी रब्बर पेन्सिल शारपनर ओह्दे कन्नै ड्राइंग बनानी ते जेह्ड़े स्केच कलर होंदे क्रेयोन ओह्दे कन्नै लेकिन अज्जकल जेह्ड़े वाटर कलर रंगीला कलश बड़े अलग अलग किस्म दे रंग आई गेदे न जेह्दे कन्नै ते बड़ी शैल पेंटिंग बनदी ऐ ते जेह्ड़ी कुछ जेह्ड़ी टिप्स बगैरा ऐ ते जेह्ड़ी सानु ड्राइंग अपनी सधारने बिच्च जेह्ड़ी हेल्प करदी ऐ ओह् एह् ऐ कि सारे कोला पैह्ले ते अच्छी क्वालटी दे रंग यूज करने ते ओह्दे बाद मेरे कोल बड़ी गै टेकनिक्स ही जेह्ड़े मेरे जेल्लै अस पढ़दे हे स्कूल दे बिच्च उस टाइम च जेह्ड़े मेरे सर हे आर्ट दे आर्ट एन्ड क्राफ्ट दे मतलब कि ड्राइंग बगैरा सखांदे हे ओह् बड़ी शैल ड्राइंग बनांदे हे ते अस बी ते उ'नें अहें बोर्ड उप्पर बनाई देइयै ओड़नी ते अहें उसी अपने पैड उप्पर बनानी ही ड्राइंग पैड होंदा ते ओह्दे बिच्च बनाई बुनेइयै ते मतलब बड़े इयां मिस्टेक बगैरा होंदी ही केईं बार अस पेन्सिल डार्क यूज़ करी लैंदे हे केईं बार लाइट ते उस टाइम च सर ने अहें गी सखाए दा हा कि मतलब कि स्केच वास्तै स्केच पेन्सिल्स होंदी ऐ जोह्दे वास्तै कि अस शैल बधिया तों बधिया जेह्ड़ियां ड्राइंग होंदियां ओह् बना सकने आं स्केच बनाने वास्तै बक्खरियां पेन्सिलां होंदियां ड्राइंग करने वास्तै बक्खरियां पेन्सिलां होंदियां उस टाइम उप्पर ते चलो बनाई उड़ी ही ते हून जि'न्ने रंग होंदे किश पक्के रंग होंदे ते किश इ'यां गे होंदे जेह्ड़े पक्के पक्के रंग होंदे ओह् ते आर्टिस्ट बगैरा ई यूज़ करदे ते हून बी बड़े आनलाइन सोर्से होई ऐ जि'यां यूट्यूब पर इ'यां आर्ट एन्ड क्राफ्ट दे बड़ी गै शैल शैल तस्वीरां आन्दिया बड़ी इ'यां टिप्स आन्दियां कि किस टाइप च किस तरीके कन्नै अस जेह्ड़ी अपनी कलाकारी चितरकारी अपने जेह्ड़े नोटबुक जां पैड होंदा ड्राइंग पैड ओह्दे उप्पर शैल करियै बना सकने आं सारे कोला पैह्ले ते इक जेह्ड़ी टिप्प ऐ में ओह् सिक्खी ही कि जेह्ड़ा पेज होंदा ड्राइंग पैड दा उसी अहें स्टेबल रक्खना पौंदा मतलब कि उस इक थाह्रै गै रक्खना पौंदा ऐ अग्गें पिच्छें नी ल्हाना पौंदा उसी अगर ते अग्गें पिच्छें हिल्लेआ ते ओह् ड्राइंग पूरी खराब होई जन्दी ऐ ते सारे कोलां पैह्ले ते जेह्ड़ा कागज ऐ जोह्दे उप्पर अस बना दे आं ड्राइंग उसी ते सारे कोलां पैह्ले शैल करियै इयां स्टेबल रक्खना शैल करियै इक थाह्रै रक्खना पौंदा ऐ ओह्दे बाद जेह्ड़ा अहें बनाना ऐ उसी बनाई बुनेइयै ते इक जेल्लै कि अस पेंट करने आं ओह्दे कन्नै गै अहें इक कटोरी जां किश इ'यां भांडा लेई लुईयै ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा इ'यां पानी पाइयै रक्खनी उड़ना चाहिदा क्योंकि जिस टैम गलत होई जन्दा उस टैम थोह्ड़ा यूज़ करना पौंदा ऐ जां फ्ही जां फ्ही पेंट ब्रश गंदा होई जन्दा इक कलर कन्नै ते जेल्लै दूआ कलर अहें यूज करना पौंदा ओह्दे वास्तै ओह् पेंट ब्रश अहें धोना पौंदा ऐ इयां मिक्स कलर इयां ते अगर अस गंदे ब्रश कन्नै गै दूआ कलर लागे तां ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि ओह्दे कन्नै जेह्ड़े ओह् ड्राइंग जेह्ड़ा कलर अस यूज़ करना चांह्दे आं ओह् कलर दी थोह्ड़ा इयां फर्क आई जन्दा कलर बिच्च ते ओह्दी शाइन बिच्च बी थोह्ड़ा बहुत फर्क आई गै जन्दा ऐ ते ओह्दे बाद जेल्लै बी अस ड्राइंग बनाह्गे बिल्कुल इयां शांत माइंड कन्नै ड्राइंग बनानी ते जेल्लै बी तुं'दे जेल्लै ड्राइंग इक टिप्प एह् सिक्खी दी ऐ कि जेल्लै अहें ड्राइंग बनानी इक इक शान्त जगहा बिच्च बैठियै ड्राइंग बनानी ते इक शान्त जगहा बिच्च बैठिये ड्राइंग बनानी ते कोई सनोचना सनाचना नी होंदा ते जेह्ड़ा मन होवै ओह् बनाई ओड़ना ते रंग रुंग शैल भरने अच्छी क्वालिट दे रंग भरने चाहिदे क्योंकि अज्जकल जेह्ड़ा लोकल रंग ऐ ओह् बड़े आ दे ते ओह्दे नाल एह् होंदा कि ड्राइंग साढ़ी शैल नी बनदी केईं बार जेह्ड़े रंग होंदे किश ज्यादा गै इ'यां मतलब गिल्ले गिल्ले होंदे तां ओह्दे कन्नै केह् होंदा जेह्ड़ा पेज होंदा ओह् फट्टी जन्दा ते इस कारण जेह्ड़े शैल क्वालिटी दे रंग बी यूज़ करने चाहिदे